हेल' औ बाजै हटेल नामा नोंथांआ बाजै हटेल नि मेनाजार नामा जे आङो मोनसे नोंथांनि हटेल निफ्राय जे जाग्रा जे दाउ जे ग्रेबि साइस नि बिहरदोंमोन आङो मेसेज आ खिन्तु आंनाव सौफैबाय मबाइल आव दासिमबो जुदि जिनिसा खिन्तु दासिम सौफैयाखै दा बे रोखोम जायोब्ला बोरै जागोन नोंथां जे नोंथां जुदि बे रोखोम जायोबा जितु माखासे बुस्तुखौ टाइम खौ नायनानै दि समखौ नायनानैसो जिनिस अर्डार खौ हरोथ' दा जेनेबा मेसेज आ सौफैबाय जाग्रा आदारा दाबो दाउ ग्रेभि साइस नि जे आं बिहरदोंमोन एवनाय बे जिनिसा दाबो सौफैयाखै आंनिसिम दा बे रोखोम जायोबा बोरै जागोन नोंथां जे नोंथाङाबो नोंथांनि जे बिजिनेस नि खोथा दंथ' नोंथाङाबो बे जिनिसखौ थिग फाहामनानै ला मा खारनाव दासिमबो सौफैयाखै आरो बे रोखोम जुदि थिग टाइम आव थिग समावदि आंनिसिम सौफैयाखिसैब्ला जे आङो केस पेमेन्ट खालामबोदोंमोन बे जिनिसखौ नोंथाङा रिटार्न खालामफिननो हागोन नङाब्ला रिटार्न खालामनायानो थिग जागोन दा बे रोखोम आङो बे जिनिसखौ बारा मोजां मोनासै जेरैबादि रोखोम जानो नाङा आरोखि जोङोथ' कास्टमार हिसाबै टाइम जों खोथा थायो नालाय जे जोंहा माखासे टाइम खौ हमनांगौनि खोथा थायो माखासे खामानिखौ जोंहा हमनांगौनि खोथा थायोथ' बे रोखोम जानो हागौ नोंथांनि जाग्रा आदारफोरनि जे संनाय खावनायनि बेलायाव जे जानाय लोंनायनि सायाव आंहा बे बेखौ बुङाखै जे आंनाव जे थि टाइम आवदि सौफैयाखै आं बे जिनिसखौसो एसे बारा मोजां मोनाखैथ' बे रोखोम जानो नाङा आरो आंनिब्ला नोंथाङा बेखौ फाहामनानै लानो हायोब्ला फाहामनानै लानाया थिग जागोन